औ माबा बसुमतारी तेयलर नामा आं दाखालि नोंनाव माबा गस्ला ब्लाउस गांसे आमफ्राय बे सार्ट सुहोनो हैदोंमोन आमफ्राय बे सार्ट माबाया ब्लाउस आबो एसे माबाया थायथ जादों आमफ्राय नोंनि माबा गोदोनानि सुनायाबो ओरै गोदोनानि खलारनि मा सायसआबो इसे माबा जादों इसे मोजाङै सुनानै होबोखानाया मारै बिदि जाखो आरो सार्टआबो सुथेनाया इसे माबा जादों सार्टनाबो आखाया इसे फिसा जादों अ दे औ आमफ्राय मारैथो एसां आराम मोजाङै सुना होबोखानाया मारै बिदि जाखो जेन'बा अ आमफ्राय दाथ' होनबालाय माबाखौ सुफिननांसिगौसोदां दा ज'खाखौ औ अ जागोन बिब्दिब्ला माला लांनांगौ बिब्दिब्ला आं माला लांफिननो हागोन बेलासेआव सोलाबनायाथ' अ' अ' दे बिदिनो आरो बुरजा मानसिनि माबा जाबा मालाबा बिदिनो जाफ्लांयो जेबो सानासै एसे मोजाङैल' माबादो आरो एबारनिफ्राय मानि आंनो एसे थाब नांगौमोन नालाय एसे इमारजेनसि मोनसे जायगायाव गानलांनो नागिरदोंमोन आङो बिनिखायनो माबा नांगौमोन आरो एसे थाब साननै सानथामनि गेजेराव मोनफिनगोन नामा औ मानि हाबायाव गानलांथारनांगौमोन नालाय आहा ब्लाउसआ दा बिनिखायनो एसे मोजाङै माबानानै नायनानै सुनानै हरबानो जाबाय औ आमफ्राय बे सार्टनाबो बे गुदामखौ एसे माबा एसे माने एसे थायथ माबा थायथ जादों नालाय एसे लुस बानायफिननांगोन गुदामा सुथेनाया औ औ औ औ दे होनबा आमफ्राय औ दा बेलासेआव होनबा लाय एसे थायम दिहुननानै लांसै आङो औ औ दे एसे थाब बानायनानै औ औ दे गाज्रि मोनला औ ओरै दा दे होनबा बिदिनो जासिगोन औ दा बेलासेआव लांसिगोन आं दे औ औ औ दे